मधुबनी पेन्टिंग पेन्टिंगके जे पेन्टिंग देबालो आरपर बनबायल जाइ छै पेंटिंग देबाल आरपर बनबल छै हमरा आरके इसकुलोमे अभी पेन्टिंग बनल छल तऽ बहुत अच्छा बनेलकय रऽ पेंटिंग पेन्टिंग अच्छा बनेलकय रऽ पेन्टिंग हम्मेआर अभी अयलियै पेन्टिंग बहुत अच्छा बनबय छै हाँथो आरसँ बुनाइ करके अथी धोतियो आरपर बहुत अच्छासँ बना दै छै अथी डिजाइन आर खटियो आर अच्छासँ हाथसँ बना देल जाइ छै बना दै छै हाँथ आरसँ पेन्टिंग पेन्टिंग बहुत अच्छा बनबय हइ दिबाल आर पर हमरा आरके इसकुलोमे पेन्टिंग बहुत अच्छा बनलइ हन पेन्टिंग बहुत अच्छा बनलइ हन हाँथ आरसँ हाथ आरसँ हाथ आरसँ अथी कोनो हाथ आरसँ शर्ट आरपर अच्छासँ अथी डिजाइन आर बना दै छै खटियो हाथो आरसँ अच्छासँ बनि जाइ हइ बुनि आरके अच्छासँ बना दै छै खटिया आरके खटिया आरके अच्छासँ बना दै हइ अच्छासँ बना दै छै अच्छासँ पेन्टिंग आर बहुत अच्छा बनबय हइ दिवाल आरपर अच्छा अच्छा पेन्टिंग आर बना दै छै इसकुलो आरमे हमराके पेन्टिंग बहुत अच्छा अच्छा बनेलकय बनेलकय छल अइ लेल चलते पेन्टिंग मने हमरा आरके स्मार्ट स्मार्ट क्लासमे भी अच्छासँ पेन्टिंग आर बना देलकय पेन्टिंग आर बना देलकय से दिवाल आरपर अच्छासँ हाथ आरसँ बुनाइयो अच्छा आरसँ हो जाइ हइ शर्ट आरपर अच्छासँ डिजाइन आर बना दै छै मम्मी आर मम्मी आर अच्छासँ डिजाइन आर शर्ट आरपर बना दै छै खटियोआर अच्छासँ बना दै छै कारीगर आर हाथ आरसँ बुनि बा खटियाआर अच्छासँ बना दै छै खटियो आर अच्छासँ बना दै छै बुनि बानि आरके अच्छासँ बना दै छै ओ एहि अथियेपर इसकुलो आरमे पेन्टिंग आर बनेलकय हन तऽ बहुत अच्छासँ बना देलकय अभी अयलियै हन हियाँ तनी घूमे लए एक जगह तऽ हुओं पेन्टिंग आर बनायल छलै तऽ बहुत अच्छा लागय छलै देखयमे पेन्टिंग आर बहुत्ते अच्छा बनेलकय छल खटिया आर अच्छासँ बना दै हइ कारीगर आर बुनाइ आर करिके हाथो हाथ बना दै हइ बुनाइ करके अथी मम्मी आर तऽ शर्ट आरपर अच्छा अच्छा डिजाइन आर बना दै छै अच्छा अच्छासँ डिजाइन आर बना दै छै मम्मी आर मशीन आरके ओइमे जरूरिये नहि पड़य छै हाथसँ बुनि बानि आरके डिजाइन आर एक एक मने नाम आर लिख दै छै शर्ट आरपर अच्छासँ नाम आर लिख आर दै छै शर्ट आरपर एक नम्मरके हो जाइ हइ खटिया आर तऽ तुरन्त बुना बिना जाइ छै जाइ छियै उपरसँ बुनि आर दै हइ आर खटिया आरके एकदम अच्छासँ पेन्टिंग आर तऽ इसकुल आरमे बहुत्ते अच्छासँ उएह लए घरो आरमे पेन्टिंग बहुत अच्छासँ छै अथी चित्र एकदम अच्छा अच्छा बनायल छै हमहुँ आर बनेने छियै बनेने छियै पेन्टिंग आर घर आरमे पेन्टिंग हमर चच्चो आरके घर आरमे बनल छै तऽ एक नम्मरके पेन्टिंग आर अच्छा आरसँ बनल छै बहुत अच्छा पेन्टिंग बनल छै हमरो आरके घर आरमे आरमे तऽ बहुत अच्छासँ आरो पेन्टिंग बनल छै बुनाइ शर्ट आरपर तऽ शर्ट आरपर केहनो रङ्गके अथी बना दै छै आर शर्ट आरपर केहनो रङ्गके बना दै छै डिजाइन आर मम्मी आर बहुत अच्छा अच्छा रङ्गके डिजाइन आर बना दै छै अथी धागा आरसँ खटिया तऽ कारीगर अच्छासँ बीन बानि आर बनाके अथी एक नम्बर करि दै छै एक नम्बरके बना दै छै डिजाइन आर खटिया आरके खटियो आर बुनि बानिके एक रङ्ग करि दै छै